आबाद मावनो मोजां मोननायनि बिथिंफोरा जाहैबाय माने माखासे जेखिनि आबाद मावनाय आबाद मावनाया माखासे गावनि देहायारि सोमोन्दो जोंबो अनेक लोब्बा थायो लोगोसे नोंनि माखासे इक'नमिक दावगाहोनायावबो माखासे गोगोम खोख्लैहोनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे मोनसे खामानि मावनायजों लोगोसे सासे सुबुंनि देहाया देहायारि बिथिंआव बिराथ मोजां हेल्प जायो आरो बेजों लोगोसे जों रांखावरि बिथिंआव रांखावरि बिथिंआव बियो मोनसे जौगानायनि बिथिङाव बे जौगानायनि फारसे बियो दैथिंलाङो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो खामायनो हायो आरो लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय माबायावबो माने बियो मोनसे मोजां मोनसे माबायाव दैदेनलांनायाव माने बियो बाहागो होयो दा बिफोरखौ कमप्लिट नायनानै लायोबा थारमाने नोंनि माखासे आबाद मावनाय दांनायजों नोङो गोबां खामायनायजों लोगोसे नोंनि जिउआव थांनानै थानायाव मोनसे बियो बिरात मोजां थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा दिहुुननायनि बियो मोनसे गुनगोनां बायदि बियो मोनसे जानानै फैबाय दा बेफोर गासिबखौबो बिथिंखौ लानानै आबाद मावनाया मोनसे मोजां हाबा आरो नोंनि नोंनि जानायाव जेरेखम नों मावनानै जायोब्ला गावनि गासिबो अर्गानिक हासारफोर बाहायनानैनो बेफोरखौ जानाय लोंनाय देहानि थाखाय बिरात मोजां गुन गोनां बेबायदि होननानै आं सानो